हॅलो आं सांगा

हय पूण कितले आतां जाय काय मागीर

बरें कितले दोनशे रुपया म्हाका म्हणजे दोनशे रुपया हांव घेतां केरीच्यान फोण्या वचूंक बरें देडशें देडशेन चलता हा बरें म्हजी एक्टिवा आसा

बरें आनी कितकी जाणा आसा तर तुमी

मागी तुका डबल ट्रीप मारल्यार चलता सद्द्यां म्हाका एवेलेबल तीच आसा म्हणून म्हणटा दोनशेच दी दोन हेजे मागीर तशे जाल्यार दुसरी खंयची गाडी घेवया म्हणटा स्प्लेंडर चलता मागीर एक्टिवा जातलें दोन बॅगा फुडें एक बॅग तूं फाटीं घेतल्या जातलें एक्टिवाचेर मागीर बरें तर हांव मागीर देडशेच दी तर तूं

आ येता येता आतां येता